ہندوستانی پکوان کے طور طریقے ملک کی ثقافتی تنوع اور علاقائی اثر و رسوخ کے خوبصورت جھلک پیش کرتے ہیں ہر ریاست ہر زبان اور ہر مذہب کے اپنے منفرد ذائقے مصالحے اور پکانے کے طریقے ہیں جو وہاں کے ماحول فصلوں تاریخ اور رسم و رواج کی عکاسی کرتے ہیں مثلاً شمالی ہند میں کباب نہاری بریانی اور روغنی نان مغلیہ اثرات کے تحت مشہور ہے جبکہ جنوبی ہند میں ڈوسا سامبر اڈلی اور ناریل چٹنی سادہ مقبول ہے بنگال میں مچھلی اور سرسوں کا استعمال اہم ہے تو گجرات میں ہلکے میٹھے اور کھٹے ذائقے کے نمایاں ہوتے ہیں یہ سب علاقائی پکوان مقامی ثقافت اور مذہبی روایات اور خود اور قدرتی وسائل کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں یہی نہیں کھانے کے انداز جیسے زمین پر بیٹھ کر کھانا کیلے کے پتے پر کھانا یا ہاتھ سے کھانا سب ثقافتی شناخت شناخت کا حصہ ہیں شادی بیاہ تہوار اور روز مرہ زندگی میں کھانے کے انداز ہماری سماجی اقدار کا عکاسی کرتی ہیں جہاں تک روایتی کھانوں کو محفوظ رکھنے کی بات ہے تو حالیہ برسوں میں مختلف ارادے مصنفین اور شیف حضرات اس ضمن میں کام کر رہے ہیں ریاستی حکومت ثقافتی ادارے اور یوٹیوب جیسے پلیٹ فارام پر روایتی پکوانوں کی ترکیبیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں کچھ این جیو اس دیہی علاقوں میں بزرگ خواتین سے پرانے طریقے سیکھ کر انہیں کتابی شکل دے رہی ہیں